हेलो हँ हँ कहियौ हँ हँ हम पण्डीजी बजै छी अच्छा बौआसभके उपनयन करबै कहियौ हम की सेवा करी अच्छा अच्छा ठीक छै कए गो बड़ुआ यए दूटा यए अच्छा ठीक छै तऽ हम नीक दिन तकै छी फागुनमे करबै फागुनेमे करबै अच्छा ठीक छै हम फागुनमे कनी नीक दिन ताकै छी आ जे भी ओहिमे सामग्री लगतै उपनयनमे तऽ बुझिते छियै बहुत सामग्री लागै छै ओ सभटा सामग्रीके एकटा हम सुन्दर हँ हँ एखन तऽ यए एक डेढ़ महीना हम अहाँकेँ लिस्ट बनाए कऽ जे भी लगतै से हम अहाँकेँ नीकसँ बनाए कऽ हँ हँ हँ हम देखै छी अहाँकेँ आइए रातिमे हम पहिने तऽ दुनू बड़ुआके नामसँ दिन निकालि लै छी आ दिन निकलि जेतै सेहो अहाँकेँ हम कहि देब आ ओकर जे भी सामान लगतै जे भी लिस्ट लगतै सेहो अहाँकेँ हम भेज देब दुनू बड़ुआके जे भी सामान लगतै हम लिस्ट भेजै छी तखन अहाँ अपन ओरिआन कए लेब तखन एखन तऽ एखन हँ हँ आ एखन तऽ हँ हँ आइए हैया हम बस कनि दिनमे तऽ कनि हम ओझरायल छी रातिमे हम बैसै छी आरामसँ आ दुनू बड़ुआके नामसँ हम दिन निकालै छी आ जे फागुनमे दिन नीक दिन हेतै दुनूके नामसँ से नीक दिन अहाँकेँ हम से अहाँकेँ हम बताबै छी नीकसँ नीक दिन सभटा सामग्रीके लिस्टो अहाँकेँ हम बनाए कऽ भेज देब जे भी लगतै ह्म्म आ पुरोहितके पण्डितके तऽ बुझिते छियै अहाँकेँ पाँचो टूक कपड़ा लगै छै सेहो सभ ध्यानमे रखबै हँ हँ हँ हँ बहुत सामान भए जाइ छै अहाँकेँ हँ जनेऊसभ देख लेबै तऽ निकहा जनेऊ तनेऊ तखन ओ सब ओरिआन कए लेब आओर जे छोटकी सामानसभ छै ओसभ हम लिस्टमे अहाँके नीकसँ से बना कऽ अहाँकेँ हम दए देब हँ हँ हँ पैसो कौड़ी तऽ हम कहिए देब पहिने हम दिन तिन निकालि लै छी तखन हम अहाँकेँ सभकिछु कहि देब जे की कोना कतेक लगतै अहाँ ओहिसभ लेल निश्चिंत रहू हँ आइए हम एकटा नीक दिन ताकै छी हँ हँ सेहो तऽ हम अहाँकेँ कहि देब दक्षिणा की लगतै कए गोटा रहतै आओर पण्डितके जरूरत पड़तै कि जे जेना हेतै विधि विधानक सामान होइ छै ओ सभटा अहाँकेँ हम आरामसँ कहि देब अहाँ निश्चिंत भए कऽ रहू काल्हि अहाँकेँ हम दिन सामग्रीके लिस्ट सभकिछु अहाँकेँ हम कहि देब हँ हँ अहाँ निश्चिंत रहू भए गेलै अहाँ हमरा कानमे ई बात कहि देलहुँ भए गेलै सभटा टेंशन हमर की केना केनाइ छै अहाँकेँ हम सभटा चीज बना कऽ अहाँकेँ हम दए देब अहाँकेँ बस ओरिआन केनाइ यए एखन एक डेढ़ महीना यए आरामसँ अहाँकेँ ओरिआनो भऽ जायत अहाँ बिल्कुल आरामसँ निश्चिंतसँ रहू हँ हँ ठीक छै तखन हम आब रखै छी आ मिलै छी